سہارنپور اور اس کے ارد گرد و نواح میں بھجن ٹولے مکامی مذاہبی اور روحانی سرگرمیوں میں سرگرم رہتے ہیں ان کا اجلاس مختلف مقامات پر ہوتا ہے جن میں شامل ہے مندر بھجن ٹولے اکثر مقامی مندر میں جمع ہوتے ہیں جہاں مختلف مذہبی تقریبات اور پوجا کے دوران بھجن گائے جاتے ہیں گھروں میں مذہبی مواقع اور خصوشی جسن کے دوران بھجن ٹولے مقامی گھروں میں بھی محافل منعقد کرتے ہیں روحانی اجتماعات بڑے مذہبی میلے یا روحانی اجتماعات میں بھی بھجن ٹولے اپنے موسیقی کا مظاہرہ کرتے ہیں جوکہ مقامی ثقافت کا حصہ ہوتا ہے ہارڈی کرتال یہ ایک اہم موسیقی کا آلہ ہے جو بھجن کی دھن و روحانیت کو بڑھاتا ہے ڈھولک تال اور ریدھم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بھجن کے محفل میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے یہ آلہ بھجن میں تال اور ریدھم کو نکھارتا ہے جوکہ بھجن کی موسیقی کا ایک اہم حصہ ہے کاہل کچھ بھجن ٹولے کو بھی استعمال کرتے ہیں جوکہ ایک چھوٹے ہارمونیم ہوتی ہے اور روحانی گاؤں میں شامل کی جاتی ہے یہ آلات بھجن کے محفلوں میں روحانیت اور موسیقی کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اگر آپ سہارنپور یا قریبی علاقوں میں ہیں تو مقامی مندر یا مذہبی اجتماعات میں جا کر ان ٹولوں کا تجربہ کر سکتے ہیں جوکہ مقامی روحانیت اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے